جی میں اپنے بیٹے کے لیے لیپٹاپ دیکھنے آئی ہوں سر ایچ پی کا ایچ پی کا سر دیکھنا ہے جی ہوں جی سر مجھے ساٹھ ہزار تک کا بس بچت ہے جی جی جی جی جی جی جی سر مجھے لیکن ایم آئی وغیرہ پہ نہیں ہو سکتا ہے یہ جی اچھا جی

جی سر جی سر جی جی نہیں سر میں لے کے آئی ہوں میرا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے اور آدھار کارڈ بھی ہے سب کچھ ہے پین کارڈ بھی ہے میں لے کے آئی ہوں ایس بی آئی میں سر

جی سر کچھ گفٹ وغیرہ بھی ہے فائنس کے بعد جی جی سر اوکے